हा ॿुधायो ॿुधायो आई सी सी बैंक मां थो ॻाल्हियां अच्छा तव्हांखे बचत खातो खोलाइणो आहे अच्छा त हींअर तव्हां छा कंदा आहियो अच्छा ओके त नॉर्मल बचत खातो ई खोलाइणो अथव नि ओके ॿी कुझु बिज़नेस जे ट्र्रांज़ेक्शन जी रिक्वायरमेंट त कोन्हे नि ओके त असांजे हिते बचत खातो अ मिनिमम पंद्रहें हज़ारे खां खुलंदो आहे उनमें जेकी फैसेलिटी थींदियूं आहिनि उहे मां तव्हांखे ॿुधायां थो नॉर्मल बचत खाते में तव्हांखे हर महीने पंज ट्रांज़ेक्शन फ्री मिलंदव ओके ऐं जेको ए टी एम काड तव्हांखे मिलंदव गॾु उनमें बि तव्हांखे हर महीने पंज ट्रांज़ेक्शन फ्री मिलंदव तव्हां उनमें हर महीने ॿी लखें ताईं जो व्यवहारु रोकड़े सां करे सघंदव ऐं जेॾीमहिल तव्हां अकाउंट असां वटि खोलाइंदव तेॾीमहिल तव्हांखे पंद्रहं हज़ार कैश डिपोज़िट अकाउंट में कराइणा पवंदव हे प्रम अकाउंट खोलाइण लाइ तव्हांखे हिकु आधार काड पान काड ऐं तव्हांजो हिकु पासपोट साइज़ फोटो टे वस्तू असांखे खपंदियूं अउ ऐं असां प्रोसेस कंदासीं ऐं तव्हांखे जेॾीमहिल ई जेको बि चेक बुक वग़ैराह आहे चेक बुक आहे ए टी एम काड आहे पासबुक आहे हूअ तव्हांखे तेॾीमल्ह ई असां गॾु ॾेइ छॾींदासीं अकाउंट तव्हांजो हिकु ॾींहुं में खुली वेंदो पोइ एक्टिव कराइण लाइ तव्हांखे ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ अचनि रहंदो त असां पासबुक में बि तव्हांखे एंट्री करे ॾींदासीं ऐं जीअं मां ॿुधायोमांव की जेको असां डेबिट काड ॾींदासीं उनमें तव्हां पंज ट्रांज़ेक्शन हर महीने फ्री करे सघंदव ऐं तव्हांखे उनमें गॾु पंजे लख जो एक्सीडेंटल जो वीमो बि मिलंदो आहे जंहिंजे बारे में हा तव्हांखे आधार काड पान काड हूअ सभु वस्तू ओरिजनल खणी अचणी आहे मूंखे न जीअं मां ॿुधायोमांव की ए टी एम काड में तव्हांखे पंजे लखे जो वीमा कवर बि मिलंदो उहो तव्हांखे हर टी महीने किथे बि ऑनलाइन यूज़ करण जो रहंदो जो तव्हां ऑनलाइन काड वापरींदा रहंदव त तव्हांजो उहो वीमो चालू रहंदो ऐं हा असां तव्हांखे तव्हांजो ख़ातो एक्टिव थिए ऐं ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ तव्हां ईंदव पासबुक क्रिएट कराइण तेॾीमहिल ई असां ई एप्लीकेशन चालू कराइ छॾींदासीं ऐं ए टी एम में पासवर्ड पीन बि सेट कराए छॾींदासीं ऐं तव्हांखे जेकि बि सर्विसेस तव्हां ऑनलाइन यूज़ करे सघंदव जेको गूगलपे आहे फोनपे आहे उहो बि तव्हांखे असां एक्टिव कराए छॾींदासीं हा हा सभु सर्विसूं सेफ ई रहंदियूं ऐं तव्हांखे अहिड़ो लॻंदो हुजे त तव्हां कहिड़ो बि ट्रांज़ेक्शन कयो जेॾीमहिल असांजी एप्लीकेशन मां ई कजो ऐं असांजी बैंक मां कॾहिं संख्या कुझु बि अ प्राइवेट बैंक डेबिट कार्ड आहे के अकाउंट डिटेल पुछण लाइ कोई ईंदव कोन्ह असांजो कहिड़ो बि कमचारी अ कहिड़ी बि वस्तू भाई डेबिट कार्ड जी डिटेल आहे सेविंग अकाउंट्स जा डीटेल आहे उनमें कोई धंधा कोन्हनि त तव्हांखे अहिड़ो कहिड़ो बि कॉल अचेव त तव्हां पंहिंजे पासे में या त असांजी जेकि मेन ब्रांच आहे उते अची करे ॿुधाइजो की भाई असांखे अहिड़ी रीति सां फोन आयल आहे उन्हनि खे कुझु बि डिटेल ॾिजोन न ओके त तव्हां जॾहिं अचो तव्हां जॾहिं अचो मुंहिंजो नालो प्रशांत आहे तव्हां मूंसां मिलजो मां तव्हांखे अकाउंट प्रोसेस कराइ छॾींदोमांव ओके जय झूलेलाल